ہاں ہمارے اُترپردیش میں ابھی کچھ سال پہلے جیسے ایگزامپل لاک ڈاؤن لے سکتے ہم لاک ڈاؤن میں بہت سے ایسے گیم تھے جنہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ اپنی طرف آکرشت مطلب پروٹیکٹ کیا تھا اور لوگوں کا مائنڈ بھی اُسی چیز میں بالکل ایسا سیٹ ہو چُکا تھا جو اُن اُن لوگوں کا گھر میں بالکل بھی کسی کام میں دھیان ویان نہیں لگ رہا تھا اُن کو چوبیس گھنٹہ وہی گیم جیسے لے لیتے ہیں پبجی چلا تھا ایک ٹائم پبجی نے لوگوں کو ایسا پاگل کر دیا تھا جو لوگ فون چھوڑنے کو بالکل راضی نہیں تھے اور ایک فری فائر چلا تھا وہ بھی ایسا تھا کیوںکہ یہ ایک دم ریئل گیم ہوتے ہیں اِن میں ایسا دماغ کھو سا جاتا ہے کہ کسی اور چیز میں کام ہی من ہی نہیں لگتا ہے ہمارا کہ ہم کوئی اور کام کر لیں تو ِان چیزوں کی وجہ سے ہمارے انڈیا میں بہت سے اُترپردیش میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں کر پائیں گے تو باقی اِنہی گیم کی وجہ سے یہ سب ہُوا تھا لوگوں میں اتنی ساری مطلب سنکھیاں بھی کم ہوئی بہت سے لوگوں کی تو جان بھی جا چُکی اِن گیموں کی وجہ سے بس